आतां गरमेची सुटी जाली पण ग्रांवडार खेळपी भुरगें तुमकां सामके कमी दिसतले हेजे कारण कितें तर सगले घरा बसून फोन टी वी लेपटोप हे सगळें यूज करतात तेका लागून खेळपाक भायर भुरगें कोण ना आतां हें ही सिचुएशन इमप्रू कशी करप तर स्क्रीन टायम जो आसता तेन्ना सुद्दां स्पोर्टस पळोवपाक तेंकां एनकरेज करपाचे भुरग्यांक जे पळोवन तेंकांय दिसपाक जाय की आपूण सुद्दां असो खेळपाक जाय एक दीस हो फस्ट दुसरें म्हणजे पेरेन्टस जे आसा तेंचे सद्या फिजीकल फिटनस इतलें वायट आसा तेंकां पोवन भुरग्यांकूय अशें दिसता की स्पॉर्टस आनी खेळोन काय यूज ना सो पेरन्टसांनी मात्शें आपले फिजिकल फिटनसार आपले फॉकस करपाक जाय आनी खेळान बी इनवॉल्व जावपाक जाय सो भुरगें सुद्दां एनकरेज जातात तेंकां पोळोन की आपुणूय खेळपाक वचू म्हणून आमचे आतां आजू बाजू ग्रावंडस खूब कमी जाले आसा सगली कडे बिल्डिंग येतात सगळी कडेन आनी कितें तरी अशेंच चालू आसा तर ग्रावंडस थोडे मेंटेन करपाक जाय गोवर्मेंटान मात्शें तरी इनीशिएटीव घेवपाक जाय की ग्रावंडस जे कितें थोडे उरल्या ते मात्शें तेजेर बिल्डिंगस बी ना जावच्यों आनी ते डेवेलोप करून भुरग्यांक खेळपाक यूज करपाक शकता अशें करपाक जाय वेगळे वेगळे आमचे स्पोर्टस सेंटर्स आसात थंय समर वेकेशनान किंवां डेली सुद्दां केमप्स ओर्गनायज जावपाक जाय जितूंत भुरग्यांक एनकरेज करपाक जाय की ते थंय वचे तेंचानी थंय पर्फोम करचो टुर्नामेंटन्स आसता वेगळे वेगळे थंय तेंचानी पार्टीसीपेट करचे आतां एक बरो इनीशिएटीव असोय आसा की गोवर्मेंटान भुरग्यांक स्पोर्टसाचे मार्क्स दितात फोर फायनल थंय एक बरी बाजू आसा तेजी तितूंत म्हाका दिसता की भुरगें आनी प्रेरित जातले खेळपाक बी भायर